जीअं त पहिरियों का सिंधी हिकु दम शुद्ध सिंधी हिकु ॿिए सां हिकु दम सिंधी सुठे नमूने ॻाल्हाईंदा हुआ हाणे जीअं जीअं टाइम फिरे तो ॿार पढ़नि लिखनि था हुन खां पोइ अॼुकल्ह सिंधीअ में हिंदी अंग्रेजी मिक्स करे मिड़ई ॻाल्हाइनि था न त असां जी जेका पियोरु सिंधी हुइ सिंधियत अॼु वञे ती ॾींहो ॾींहुं माण्हूनि खां विसरंदी अॻे जा सिंधी हिक ॿिए में सिकूं हुयूं पाण में मिलंदा हुआ सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा हुआ में हाणे हर कोई अधु सिंधी अधु हिंदी अधु अंग्रेजी विच में यूस थो करे टाइम अलॻि थी वियो आहे